हैलो हाँ जी सर बताइए जी सर कहाँ जाना है और अच्छा बिल्कुल कम से छुट्टी कब है आपकी सर तीन दिन बाद बिलकुल चलिए सर रणथंभौर चलें और गणेश जी का मंदिर देखेंगे राज शाम सुबह फिर रणथंभौर वह घूम लेंगे जंगल आपको उस किले को दिखा देंगे पूरी तरह रणथंभौर में तो नहीं है लेकिन आसपास ले चलेंगे थोड़ा आगे ले चलेंगे दर करौली की तरफ ले चलेंगे हाँ पहले उधर ले चलेंगे जयपुर की तरफ आपको जयपुर में जयपुर में गणेश जी का मंदिर है और फिर सीकर की तरफ ले चलेंगे आपको खाटूश्याम जी थोड़ा सा ही खर्चा बढ़ेगा बस आठ सौ हज़ार रुपये खर्च होगा बस दो तीन दिन का रहेगा सर हाँ जी बिलकुल न सर इतना कहाँ बताया मैंने चलो आठ हज़ार कर देंगे तुम्हारे लिए कैसे बताएँ सर आपको थोड़ा बहुत ही कम कर दिया पहले ही हमने टुरिस्ट गाड़ी यूज़ करेंगे सर देखो स्वास्थय सम्बन्धी कोई कोई प्रॉब्लम हुई तो वह आपकी जिम्मेदारी है और वैसे कोई प्रॉब्लम हुई वह हमारी जिम्मेदारी है ठीक है आ जाओ फिर तो आप परसों जी बिल्कुल ठीक है जी